नृत्य से संबंधित जो मेरे कुछ सपने हैं उस में है जो कि मैं नृत्य करते हुए मैं आगे जो बड़ा पड़ता है उसे पर आना चाहता हूँ जो टी वी सीरियल है वहाँ पर जाना चाहता हूँ और जो मेरा लक्ष्य है वो यही लक्ष्य है उसको मैं हासिल करना चाहता हूँ इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा डांस करता हूँ डांस क्लास भी लेता हूँ और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करता हूँ और आगे करता भी रहूँगा कर उसका लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ इस से जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे मिल जाए